हाँ भैया जी कहाँ घूमने हाँ अच्छा किस राज्य में जाना है यह जो मतलब अच्छा ऊटी में घूमना है अच्छा ठीक है घुमा देंगे आपको हाँ अब जिस मतलब जि ज़िले में जाते हों जैसे कि प्रयागराज है और बनारस है अब जहाँ जहाँ मतलब जिस हाँ तो प्रयागराज जाना पड़ेगा हाँ तो मानकर चलिए कि हाँ छः सौ रुपये साढ़े छः सौ रुपये पड़ जाएगा आपको प्रयागराज का किराया ही और अरे हाँ तो कोई बात नहीं अभी जैसे कि हमने बताया है थोड़ा कम भी हो जाएगा ऐसा नहीं है और अच्छी जगह हैं घूमने के लिए आपको हम घुमा देंगे और यात्रा भी करवा देंगे चलिए मान के चलिए कुछ तो कम कर करा ही देंगे मानकर चलिए हम पाँच सौ साढ़े पाँच सौ तक आ जाएंगे मिल जाएगा आपको आप आइए अच्छे से आपको पूरे परिवार को घुमा देंगे बिल्कुल बिल्कुल जब आप आएंगे ना तो हम बिल्कुल कम करवा देंगे कहाँ जहाँ जहाँ आपको घूमने जाना होगा वहाँ घुमा देंगे अच्छी तीर्थ हैं हमारे यहाँ हाँ बनारस भी आप अगर बनारस तक जाना चाहते हैं तो बनारस भी घुमा देंगे घुमा देंगे अच्छे स्थान हैं आपको वहाँ त ताज महल का भी दिखा देंगे ताज महल भी है और बनारस भी पूरा घुमा देंगे अच्छे स्थान से हैं हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल वहाँ तो बहुत बढ़िया सुन्दर जगह है हमारे यहाँ और जितना आप घूमना चाहते उतना घुमा देंगे आपको घूमने की जी घूमने के लिए यहाँ स्थान बहुत बढ़िया हैं आप लखनऊ में यू पी में हमारे आए हैं आपको अच्छे से अच्छा घुमा देंगे आपको और ज़्यादा विचार भी नहीं लग लगने देंगे सोचेंगे क्योंकि आपका परिवार सस्ते में मतलब घूम जाए क्योंकि यहाँ तो कब आना है नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर यहाँ आज भी इतने बढ़िया तीर्थ है तीन गंगो का मिलन हुआ है हमारे तो आपको वहाँ पर भी ज़रूर दर्शन कराने ले जाएंगे तो कब आना पस पसंद करेंगे सर ठीक है भैया जी जब आइएगा तो कॉल वाल कर लीजिएगा तो फिर ठीक है तो फिर जब आइएगा तो फोन ज़रूर करिएगा ठीक है नमस्ते भैया जी